में बड़ी बारी इंपार्टैंट डिसिजन ले न लाइफ दे रिलेटड़ ते में अपने मदर ई ओह् मदर कोला पुच्छी पुच्छियै अपनी भैन कोला पुच्छी पुच्छियै ते लास्ट च अगर जेह्ड़ा फाइनल डिसिजन लैना होंदा हा ओह् मेरे न बड्डे भ्रा डिसाइड करदे न कि ओह् कम्म करना जां नेईं करना इस लेई में ना अपने ब्रदर ई पुच्छी पुच्छियै चलनी होन्नी आं